हलो हा जय झूलेलाल भाऊ किथे आयो तव्हां मां तव्हांखे ॿ दफ़ा फ़ोन लॻाई आहे तव्हां खणो ई न था फ़ोन त खणो घट में घटि तव्हां मां तव्हां चयो मूंखे टाइम सां मूंखे वठी वञिजो तव्हां पाड़े जा आहियो त पहिरियों मूंखे छॾे ईंदव तव्हां ॿी सवारी खणी वरिती अथव त हाणे तव्हां केतिरी देरि में ईंदव मां अस्पताल जे हिते ॿीठी आयाव अच्छा तव्हांखे अधि घंटो लगंदो अञा तव्हांखे ॿुधायण खपेव न भैया त मां जाइफ़ा माण्हू हिते ॿीठी आहियां घर खां सामानु खणी हिते आई आहियां मां चयो तव्हां पाड़े जा आहियो त पहिरियों मूंखे छॾे ईंदव त हाणे पोइ जल्दी अचो भला जल्दी अचो त मूंखे पंद्रहें मिनटे में तव्हां अची वञो त पोइ मुंहिंजी ट्रेन निकिरी वेंदी वरी मूंखे त टाइम सां पहुचायो न मां जाइफ़ा मुंहिंजो पुट बि कोन्हे को मूंसां गॾ कोई कोन्हे को त तव्हां अचो जल्दी द सामानु बि ॾाढो आहे न मां अकेली पोइ हाणे ॿियो ऑटो मां किथा ॻोल्हां तव्हां पहिरियो चओ आ त मां ॿियो ऑटो ॻोल्हे वठां हा हाणे तव्हां चओ था मूंखे ॿी सवारी छॾिणी आहे ठीकु आहे हाणे तव्हां पंद्रहें मिनटे में अचो त मूंखे वठी हलो मां हिते ॿीठी आयाव तव्हांजे लाइ हा हा अचो था हा हा ठीकु आहे ॿीठी आहियां न हाणे पंद्रहं मिनट इंतिजारु कयाव थी टाइम सां अची वञिजो तकिड़ अचनि जी कोशिशि कयो हा हा ठीकु आहे हा